हमराके किस तरहसँ घटना एक साल पहले घटना जैसे कि हम अपन दोस्त सभके साथ ट्रिप पर गेल रहियै जहाँ बहुत चीज होले रहै आओर जातेके साथ एक्सीडेन्ट हो गेल रहै आओर ओ पूरा दिक्कत विक्कत हो गेल रहै इसिलिए हम घटना नहि बताबै चाह रहल छलियै इसलिए ओ एक साल पहिलेके घटना रहै ताकि जादातर याद रहै एक साल पहिले अपनो सभ लोग बाहर घुमैले गेल रहियै वैष्णोदेवी मन्दिर आओर वैष्णोदेवी मन्दिरमे सभ केओ बढ़िआँसँ दर्शन वर्शन करिके एलै इसिलिए हम बतेले रहियै वैष्णोदेवी मन्दिरमे सभ केओ अपना अपना दर्शन देखिके भी एलै रहै तऽ अच्छेसँ करले रहै आओर सभ दोस्त अपना साथ ही एलै रहै घुमैला उसमे ही एक के बर्थडे ई सभ होलै रहै बहुत आबैबाला समयमे भी बढ़िआँसँ करि सकैत छै इसिलिए बस जेनाकि जेनाकि बोललियै किछु खिलाबैबाला सामानसँ जे भी होले रहै ओ घटना एक साल पहिले के बात छियै हम सभ वहाँसँ आबैत रहियै घुमिके मतलब वैष्णोदेवी मन्दिर जाकऽ पूजा करिके एहिठाम आबैत रहियै आओर आते समय ई घटना भी होइ गेल रहै कि गाड़ी गाड़ी खराब हो गेल रहै गाड़ी फिर गाड़ी वाड़ी ठीक कराबैमे ओकरा बाद सभ केओ वहाँ पर थोड़ा देर होटलमे रुकलियै तब गाड़ी ठीक होलै तऽ सभ आपस वहाँसँ ऐलियै इसलिए जेनाकि होले रहै हो गेलै इएह सभ बात छै